ग्रामीण समुदायों में खेल खेल कर व्यक्ति काफ़ी जैसे हम पहले जैसे खो खो कबड्डी वगैरह क्रिकेट जैसे हम खेलों के बारे में जानते है पहले क्या है कि अभी जैसे लड़के यहाँ खेलते हैं गाँव में प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करने के बाद उसमे ओलंपिक वगैरह अपने से जिला स्तरीय है या क्षेत्र स्तरीय है या फिर नेशनल स्तरीय है जितने भी हमारे ओलंपिक वगैरह की जैसे वो आते हैं तो फॉर्मेट पढ़ते हैं पहले जैसे हम उसमें बच्चों की प्रैक्टिस करते हैं और हम भी करवाते हैं और करते हैं फिर उसके साथ हम खेल प्रैक्टिस करके फॉर्मेट जो भरके फिर वहाँ पर जिला स्तरीय जैसे हम खेलने हम जाते हैं पहले तो अपने डिस्टिक में होता है डिस्टिक में खेल स्तर यहाँ पर डिस्टिक स्तर पर खेल कर यहाँ पर जीत जाती है जो पारी ऊपर जाती है जिस एरिया के लड़के जिस मतलब क्षेत्र के लड़के गेम में अच्छा अपना कौशल दिखाते हैं अपना विकास जैसे जैसे उनका विकास होता है ऊपर डिस्टिक से स्टेट मे जाते हैं स्टेट से नेशनल पर जाते हैं नेशनल में उनको पदक भी मिलते हैं पहले डिस्टिक में भी पदक मिलता है नेशनल वाला मिलता है और सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जैसे जेद प्रमाणपत्र मिलते हैं वो खेल के खेल प्रमाणपत्र उनके हम जैसे से देखा जाए तो जॉब वगैरह में उनके ये फायदे हैं कि उनको जो भी जॉब वगैरह के नोटिफिकेशन लेकर भर्तियाँ आती उसमे उनको लगाते हैं तो उनमें उनको छूट मिलती है और हम उसी स्तर मे जिसमें खेलते हैं जिस खेल से हम करे हैं यहाँ से अपना विकास पोर्सन दिखा कर सेलेक्ट होंगे जिस खेल में जिसका हमें प्रमाण पत्र मिला है उसी खेल में हमें उपर जिस रोज़गार में जैसे आर्मी नेवी वगैरह आर्मी वगैरह में जैसे जाते हैं आर्मी में तो वहाँ पर उसी क्षेत्र से हमें फिर वो आगे बढ़ाते हैं उसी क्षेत्र में विकास करते जाते हैं अपने देश के लिए मेडल भी ले आते हैं अगर अच्छा कौशल अच्छा विका अच्छा कौशल हो हमारे अंदर तो